हेलो हँ उहे बोलय छी कहय छै कि से की कहय छै अहाँ आरके जे छै से तऽ चोरी चकाती होइ छै गाँव घरमे पुलिस आर भजय छियै केना हेतय तब केना करय छियै कार्यवाही हमरा आरके तऽ एगो होइ छै से गाड़ी चोरी चलि जाइ छै ई चोरी केने छै सामान चोरी चलि जाइ छै कहाँपर राखय छियै तऽ हइ ई सभके करतय तब अथी ऐ अहाँ आरके खाय अहाँ आरके अहाँ आरके खाय पीकऽ सुति रहय छियै सरकार की पता खाकऽ आओर किछु ने फिरिये नहि तऽ घुमबय नहि देहातमे घुमबय कने चोरी होइ छै कने की होइ छै ककराके की कयलकै ई सभ चीज देखबय ने घुमि फिरिके हम तऽ कहियो नहि देखबय एते एते छिन छोड़य छै रोडमे ओइ रोडमे एना ओना कहाँ कहियौ देखय छियै घुमैत फिरैत खाली पुलिस सरकारके पर बैठतय मतलब बहुत ओइमे आर अइ जे छै नहि अइ जिलामे ओइ जिलामे बहुत भए रहल छै बुझलियै ओ तऽ नीके भए रहल छै तऽ घुटि घुटिके पुलिस राखू हरेक चीजमे सबकिछुमे पुलिसके भर्ती करू इएह तब ने भेलय सरकारके लोग जब सबकिछु भइए जेतय तऽ सरकारके लोग सभ की भेलय एते छीन लै छै लोकके ओते छीन लै छै गाड़ी छीन लै छै हेलमेट छिन लै छै नहियो कोनो बात तैयो कहय छै लाइसेंस नहि छऽ हाँ तऽ मधेपुरा जिलामे जे छै ने अहाँ कम सँ कम दू तीन दर्जन जगह जगहपर दए दियौ हाँ तऽ बहुत अथी भए रहल छै हमे हाँ तऽ हम तऽ खबर कयलियै हाँ ठीक छै करू कुमारखण्ड चौकसँ आधा होइ हइ ओतऽ जगुआपटी चौकपर दए दियौ अगर एबय हाँ मुरलीगञ्ज घर घरमे गाँव घरमे भी ड्यूटी करय दियौ गाँव घरमे देहातोमे